जय झूलेलाल मां नमडाउज़िंग सोसाइटी में रहंदी आहियां मां तव्हां जा ऑडर ॾियल आहे समोसनि जो मूंखे घर लाइ समोसा जंहिंमें चङो मसाल्हो भरियल हुजे ऐं चटनी खपे चार पुल चटनीअ जो ऐक्स्ट्रा ॾिजो ऐं ॿियो पिज़ा खपे वॾी पिज़ा हुजणु खपे हुन में चङो हो चीज़ मियोनिस टमाटो कैचअप हुजे पर मूंखे ऐक्स्ट्रा उहे चीज़ मियोनिस टमाटो कैचअप खपे के ॿारनि खे वणंदो आहे ॾही वड़ो मूंखे चङी तरह खपे कि ॾही पतरी न हुजनि खपे घाटी हुजणु खपे चाट मसाल्हो खपे हिन सां मिठी चटनी खपे मिठी चटनी गुड़ ऐं ऐं खजूर जी थियल हुजे पतरी न हुजे अॻे माण्हू खाए त ॾही भलो खाधो आहे मां पकोड़ा पकोड़ा कचा न हुजनि मुंहिंजा महिमान छह लॻे अचनि था तव्हां मूंखे पंजे लॻे पहुचाईंदव ॿियो वड़ा पाओ वड़ा पाओ सुठी तरह वड़ो तरियल हुजे कचो न हुजे अंदरि मसाल्हो चङो हुजे ऐं घाटी मसाल्हो हुन सां ऐक्स्ट्रा मोकिलिजो मूंखे ऐं दाल पकवान हुजे दाल पकवान पकवान वॾो हुजे सुठी गिह में तरियल हुजे ऐं मूंखे हुन सां गॾु दाल ऐक्स्ट्रा मोकिलिजो हुन में बसरि विझिजो ऐं चटनी विझिजो ऐं ऐक्स्ट्रा बि बसरि चटनी मूंखे मोकिलिजो वणंदी आहे हुन सां मैंदु वड़ो मैंदु वड़ो मूंखे चङे तरह तरे करे सुठी तरह मोकिलिजो के हुन सां गॾु सांभर वधीक मोकिलिजो ऐक्स्ट्रा मोकिलिजो चटिणी मोकिलिजो नारियल जी चटिणी ॿारनि खे वणंदी आहे ॿियो छोला पूरी छोला पूरी में पूरियूं रै गिह में तरियल हुजनि वॾियूं पूरियूं हुजनि थोरो छोला हुजे हुन में चटनी हुजे ऐं मूंखे ऐक्स्ट्रा छोला खपनि ऐं हुन सां ग्रीन चटनी हुजे ऐं बसरि बि हुजे